मेरा भारत जो है अभी डिजीटलपे बहुतसारा काम कर रहा है जैसे हो गया बिदेशोमे डिजीटल एहि भारतमे भी डिजीटल डिजीटल पे इतना काम हो रहा है इतना काम हो रहा है जैसे बैंकिंग सुबिधा सारा डिजीटल हो गया है जैसे टीकट भी कटाने जाउ तो डिजीटल हो गया है जैसे कही भी जाओ तो हर जगह डिजीटल डि इतना हमारा भारत बिकसित किआ है इतना किआ है बिदेश को हरानेबाला है हमारा इंडिया इतना ग्रोथ किआ है हमारा इण्डिया खास करके डिजीटलमे इनमे बहुत तरह महान आदमी का भी किछु योगदान है यो योगदान छै बैंकिंगके क्षेत्रमे छिकै भारत सरकार ई इतना हेल्प करि रहलै हन एतना हेल्प करलै डिजीटल पर एतना काम करि रहलै हन जेतना तारीफ करल जाइ ओतना कम छिकै खास करिके मोदीजी अभी चलैलै खाली बा डिजीटल बैंकिंगके क्षेत्रमे पहिले बैंक जाइ रहै तब जाइके रुपआ निकलै रहै आब तऽ घर बैठेभी रुपिआ निकालि लै छै मोबाइलसँ मोबाइल ट्रान्सफर करि लै छै इतना बड़ा सुबिधा भए गेलै डिजीटल घर बैठे एकदूसरेके देखि सकैत छिकै कहीँभी आदमी छिकै एक राज से दूसरे राजमेभी फेस टू फेस देखि लै छै आदमीके ई डिजीटलके सुबिधा छै ओकरबाद भए गेलै कहीँ पढ़ाए छिकै ऑनलाइन कलास करैके छिकै ओकरामे ओ घरबैठे कलास करि लै पहिले सबठाम जाएके तब जाएके ऑनलाइन ओ जाकए पढ़ि पाबै रहै बिद्यार्थी आब तऽ घर बैठे जो सरके मन होइत छै ओ सरके कलास करि लै छियै जे मन होइत छै से पढ़ि लै छियै डिजीटलके सुबिधा छिकै डिजीटलके सुबिधा ई छिकै हमर भारतमे अनेको जगह सेटेलाइटके माध्यमसे पता करि पाबै छिकै कहाँ बारिश हुएबला छै नहि हुएबला छै ई सब तऽ डिजीटलके काम छै जहाँ महिनो काम करैमे लैग जाइ रहै वहाँ डिजीटलमे एक मिनटमे भए जाइ छिकै इतना बड़ा सुबिधा छिकै फैदा हिकै डिजीटलके नेट बैंकिंग पहिले लोग सोचै रहै केना फॉर्म भरबै केना की करबै जबसे डिजीटल भेलै तबसे आदमी सुबिधा भेलै केओके समान ऑडर करै पड़ैत छै तुरत डिजीटल मोबाइल से ऑडर करि लै हमारा भी हमर बिहार बिहारमे भी डिजीटल सुबिधा बहुत अच्छा चलैत हिकै पढ़ाइ लिखाइ छेत्रमे बहुत अइसन छिकै जे डिजीटल छेत्र जहाँ चलै हइ डिजीटल क्षेत्र आओर बिकसित होना चाहिए

बित्तिये डिजीटल क्षेत्रमे बित्तियेभी अथी बहुत फैदा भेलै बहुत गरोथ कयलकै हन बैंकिंग छेत्रमे बहुत सारा छिकै जे गरोथ कयलकै हन हँ बित्त जैसे इन्टरनेट पेमेन्ट कहींँसे भी एकदूसरेसे मोबाइलसे ट्रांसफर करि लै छै सामनेसे सामने पहिले तऽ बैंक अभी जाइ रहै फॉर्म भरै रहै तब जाइके रुपिआ निकलै रहै अब तऽ मोबाइलसे अथी करबै डिजीटल भेलै भए गेलै एकरबाद भए गया अब तऽ अइसन छिकै की डिजीटल पङ्खा अथी करो बोलो पङ्खा चलए लगैत छै सब डिजीटल भए गेलै